वैसे तो मुझे बहुत प्रकार का खाना बनाना आता है पर मुझे विशेषकर दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में बनाए गए इडली सांबर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इनको अपने घर पर भी बनाना पसंद करती हूँ जैसे की इडली सांबर हुआ दक्षिण भारत में खड़े मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसी इसी मुकाबले उत्तर भारत में खड़े मसालों का कम प्रयोग किया जाता है बल्कि ज़्यादा मसाला यूज़ किया जाता है और इसमें भी जैसे की बहुत सी रेसिपी है दक्षिण उत्तर भारत में जो मुझे आती है पर इसमें विशेषकर मुझे दाल बाटी बनाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह कम समय में बन जाती है और इनको बनाने में टाइम भी नहीं लगता और स्वादिष्ट भी बहुत रहती है और हमारे यहाँ पर दाल बाटी बहुत अच्छी तरीके से बनाई जाती है हमारे यहाँ पर बाटी को कंडे पर सेंका जाता है आग लगाकर उन्हें सेंकाई जाती है और वह बाटी बहुत ही स्वाद देती है और हमारे गाँव में खीर मतलब बहुत विशेष तरीके से बनाई जाती है पहले हम खीर के लिए गरम पानी चढ़ाते हैं उसमें चावल डालते हैं जब वह चावल उबल जाते हैं तो हम उसमें दूध डाल देते हैं और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम उसमें इलाईची खोपरा और किशमिश बादाम काजू और केसर यह सब डालते हैं ताकि बा मतलब खीर में स्वाद आए और जब वह अच्छी तरह से बन जाती है तो फ़िर हम उन्हें मच्छे मतलब बहुत स्वाद से खाते हैं और मुझे उत्तर भारत का खाना बहुत पसंद है और यहाँ पर दाल बाटी हुई खीर पूड़ी हुई यह सब बहुत अधिक प्रचलन में है और मुझे मतलब चाऊमीन खाना भी बहुत पसंद है जैसे मंचुरियन हुआ नूडल्स हुए और मैं इन सबको अपने घर पर बनाना भी चाहूँगी और कभी मौका मिला तो बनाऊँगी भी इसे